विकास आओर वि विकास आओर विनाश दुनू एक दोसरासँ जुड़ल चीज अछि अगर विकास भए रहल छै दुनिआँ आइकाल्हि बहुत आगू निकलि चुकल अइ हम देखै छियै जे दुनिआँ बदलि गेल छै सहिमे दुनिआँ बदलि गेल छै जे हम दसमामे पढ़ैत रहौं तऽ एकगो बटनवला फोन आबिगेल छल आइकाल्हि हर बच्चाके हाथमे इवेन आइकाल्हि छोटका तरकारियो बेचयवलाके हाथमे फोन देखै छियै सब स्मार्टफोनपर वीडियोकॉलपर देश विदेशके आदमीके देखै छै परिचर्चा करै छै आओर एकदम जुड़ल छै लेकिन साथमे बहुत सारा गाड़ी सबसँ बढ़लै हँ लेकिन संसाधन बढ़ैके साथ प्रदुषणसे बढि गेलै हँ इवेन लोगसँ दूरीसे बढि गेल छै फोनतऽ हर् हाथमे आबि गेलै हँ लेकिन बगलवला बैठल आदमीसँ बात नहि करबै आओर दिल्ली बैठल आदमीसँ गप्प करबै तऽ दुनू चीज छै नीक चीज से भेलै हँ बेजाए चीज दुनू भेलै हँ लेकिन अगर इएह मे जे दुनू के सम सम्बन्ध बनाकऽ चलै यऽ ओ विज्ञानके बढिआँ फायदा उठाबै लागै छै नहि तऽ जे विज्ञानके अहाँ बढिआँ रूपसँ अहाँ फायदा नहि उठेबै अहाँ सँ अहाँ हम इन्सान छियै आओर हम सामान बनेलियै हँ हम टेक्नॉलॉजी बनेलिए हँ तऽ टेक्नॉलॉजीके हमरा यूज करनाइ छै अगर टेक्नॉलॉजी जाहि दिनसँ हमरा यूज करै लागतै एकर मतलब छै हम विनाशक तरफ बढ़ि रहल छी तऽ हमरा एहि चीजके बस ध्यान राखबाक चाही